जी हाँ सबसे यादगार बाइकिंग अनुभव हमारा ये था कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ हम लोग तीन बाइक पे सात दोस्त लोग जा रहे थे कटनी जा रहे थे तो वहाँ कटनी में हमारे दोस्त के घर खाना था एक तरह से हमारा उसके फार्म हाउस पे तो हम जब जा रहे थे वहाँ पे तो एक तो ठंडी का टाइम था तो हाथ चलाते टाइम अकड़ जाते हैं अकड़ ले बहुत ठंडा जाते हैं अकड़ जाते हैं और फिर बीच बीच में चाय के लिए उतरते हैं तो दोस्त लोग सुट्टा खींचने चले जाते थे मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं ये सब चीज मैं नहीं करता ये सब चीज नहीं करता तो पीछे जो बैठ जाता है बाइक चलाता तो उसके मुँह से बहुत धुआँ आता तो फिर वो जैसे मैच्योरिटी के साथ गाली वगैरह देते उसको देते थे गाली और फिर ऐसे बाइक बाइक का अनुभव रहा हमारा और एक तो मुझे यकीन हुआ यहाँ हमें उतनी दूर का सफर दो तीन घंटे का सफर कंटिन्यू तय कर सकता हूँ